हिकु सौ हिकु ॾह हज़ार हिकु सौ एकवीह हिकु लख टेवीह हज़ार टे लख पंजहतरि हज़ार अठ लख यारहं हज़ार